चाय सभके पसन्द होइत छै सुबह सुबह सभके बूढ़ बुजुर्ग या यंग लेडीजसभके चायके हैबिट होइत छै चाय कोना बनाओल जाइत छै चाय बनबयलऽ एक सॉस्पैन चाही ओहिमे एक कप दू कप जै आदमी छी तै कप तै कपमे चारि पाँच आदमी छी तीन कप पानि दिऔ दू कप दूध तेकर बाद ओकरा चढ़ाके दूध पानि उबलते उबलिक चाही उबाललाके बाद तब ओहिमे उबाललाके बाद चाय पत्ती दयके चाही तब चाय पत्ती उबललाके बाद तब चीनी दयके चाही चीनी उबललाक तेकर बाद अदरक जेकरा पसन्द छै तऽ ओ अदरक दय सकयए अदरक चूरिके दए सकयए जेकरा इलायची पसन्द यऽ ओ इलायची दय सकयए तऽ इलायची देलाके बाद आदमीके नेबोबला चाय पसन्द यऽ तऽ नेबोबला चाय पी सकयए दूध चीनी दूध चाय पत्ती सॉरी चाय पत्ती चीनी आओर नेबो डालके पी सकयए